मेरे क्षेत्र में अक्सर देखे जाने वाले पक्षी में ज़्यादातर छोटी छोटी चिड़ियाएँ और कबूतर देखे जाते हैं क्योंकि मेरा जो क्षेत्र पड़ता है वो थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र के थोड़ी दूरी ही पर मेरा घर है और इस वजह से ही वहा पर पास में ही छोटी छोटी चिड़ियाओं ने अपना घोंसला बना रखा है और कबूतर भी वहाँ पर आते है क्योंकि हम लोग छत पर दाना डालके रखते है तो ज़्यादातर मे इन दो पक्षियों को ही देखती हूँ और मुझे दोनो पक्षियों को देखना पसंद है क्योंकि दोनों पक्षियों को देखना इसलिए पसंद है क्योंकि अभी वर्तमान में धीरे धीरे पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं इस वजह से मुझे दोनों पक्षियों को देखना ही अच्छा लगता है और जो चिड़ियाएँ होती है उन्होंने हमारे घर के पास मे ही घोंसला बना रखा है तो सुबह सुबह उनकी आवाज भी बहुत प्यारी लगती है इस वजह से और जो कबूतर होते हैं वे भी काफ़ी शांत होते है तो वो भी अपना दाना खाकर आराम से बैठे रहते हैं और पक्षियों को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है उनका अलग एक शांत वातावरण में उनको रहना पसंद होता है और वह शांति रखना पसंद करते है काफ़ी अच्छे लगते है पक्षी तो मुझे यह दोनो पक्षी देखना ही अच्छा लगता है